जोङो बेबायदि बिदिनो जोङो न'खर खांनायनि थाखाय जोङो आबाद खेति जोङो मावो आरो आबादखौ जोङो माबायदि जोथोन लानांगौ जोङो बेखौहाय बेबायदिनो जोङो बोरमा अमानिफ्राय जोङो माबोरै साबधान लाखिनांगौ माबोरै जोथोन खालामनांगौ जोङो बेखौहाय बेबायदिनो जोङो आबादखौ मावनानै जोङो मोननो थाखायसो जोङो माबा मोनसे बे आबादनि दारै माबा मोनसे जोंहा आसा दङ मिजिं दङ जोंहा आरो जोङो बे आबादखौ बे मोसौ मोसानिफ्राय माबोरै रैखा खालामनांगौ जोङो बेखौहाय समनि गेजेराव बिदिनो बेरा दुमो आरो नङाब्ला ओरैहाय नेट सोंखननानै जोङो दोनो बेबायदिनो मोसौफ्रा हाबोब्ला बिदिनो गाग्लिजोबो गाग्लिनानै होयो आरो बोरमाफ्रा हाब्लाबो बेबायदिनो बिजौ अरसननानै गाग्लिजोबो आरो दाउफोर हाब्लाबो दाउआबो खायसारनानै बिलाइफोरखौ सौस्रिलायनानैहाय होयो आरो बेबायदिनो अमाफ्राथ' बिदिनो अरग्लंबायनानै माबाखायो आरो बेबायदिनो जोङो बे आबादखौ जोङो खस्त'यै मावबाय जोङो न'खरखौ फोथांलांनो थाखाय जोङो बे आबादखौ लानानै जोङो न'खरखौ माबालाङो बेबायदिनो न'खर जालांनो थाखाय जोङो बे आबाद मावो बे आबाद आबादनि गेजेरजोंनो जोङो न'खरखौ जेनेबा बे आबादखौ जोङो मोननो थाखाय मोननो थाखायसो जोङो मावो नालाय बेनि थाखायनो बे बोरमा मोसौनि थाखाय मोसौनि जोङो साबधान लाखिनो बेफोरबायदिनो जोङो बेरा दुमो नङाब्ला बेबायदिनो नेट सोंख'ननानै जोङो जोथोन लायो आरो जेब्ला जोङो मोननायसै माबा सम माबायो अब्ला जोङो बेफोरखौहाय बिदिनो मोसौ बोरमा माबाफोरखौबो जोङो मा खालामनानैहाय जोङो बेबायदिनो खाथियाव मोसौ बोरमा मा खानायफोरखौ जोङो साबधान खालामो आरो जोङो मोजां आबाद मोननो थाखायहाय जोङो आसा लानानै जोङो गोबां जोथोन खालामनाय जायो